जे अस डोगरी दी गल्ल डोगरी दी दी गल्ल करचै तां साढ़ै पूरें हिंदूस्थान बिच्च बड़ी सारियां ऐसियां स्टेटां बी हेन जित्थें साढ़ै जम्मू कश्मीर दे लोकें जे कम्म करनें गी जंदे लोक उत्थें बी डोगरी बोलदे न ओर बी बड़ी सीरियां स्टेटां न डोगरी बोलदे जियां म्हाचल च दिक्खचै तां उत्थें बिच्च लोक डोगरी बोलदे ते डोगरी जेह्ड़ी हून साढ़ी जेह्की ऐ जम्मू कश्मीर दी हेन ते ऑफिशल लैंगवेज़ बी ऐ ओर एह्दे बिच्च जेह्का साढ़ा सविधान ऐ ओह् बी लखोआ दा ऐ ते अगर साढ़ै परानें रौह्ंने आह्ले रौह्ंने सौह्ंने दी गल्ल करचै साढ़ै रैह्ंन सैह्न उप्पर बी बड़ी अफैक्ट पौंदा जियां डोगरी साढ़ै जम्मू कश्मीर बिच्च लोग बोलदे न तां एह् बड़े सारे ओर अलग अलग रक्खेआ गेदा स्टेटें च रोज़ जंदे न कम्म करन उत्थें बी बड़े सारें लोक जेह्ड़े न डोगरी बोलदे ओर अच्छा लगदा डोगरी जेह्के न जां डोगरी बिच्च इक दुऐ गी गल्लां सनानियां डोगरी इक मिट्ठी जवान ऐ इक बड़ी अच्छी ऐ एह्दे कन्नै इक दुऐ कन्नै अपने रैह्ंन सैह्ंन ओर अपना साढ़ा कल्चर जेह्ड़ा ओह् बी शो होंदा ते अपनी अगर कोई बी बातचीत जे कोई गल्ल बात करननी होऐ तां एह् अपनी अस अपने अलग अलग आक्खेआ कि जेह्की इंडियां दे पाॅट ने करी उत्थें करी सकदे न डोगरी बड़ी ऐ अच्छी ऐ ते डोगरी दा महत्व जेह्ड़ा ऐ इस ज्यादातर दा ऐ जम्मू कश्मीर बिच्च च ऐ डोगरी जेह्ड़ी ऐ उन्नी स्कूल कॉलेज़ पैह्ले शुरू दी पढ़ाई जांदी ऐ ते हून स्कूलें दी डोगरी हूनै लियै ते डोगरी जेह्की ऐ साढ़ी ऑफिशल लैंगवेज़ बनी चुकी दी अस हून कुसै बी कोर्ट च बिच्च जां कचैरियें बिच्च जेह्की ऐ डोगरी जेह्ड़ी ऐ बोली सकदे ओर लिखी सकदे ऐप्लीकेशन जेह्ड़ी ऐ उसदी देई सकदे ते उसी लैनें अस कोई बी मना नेई करी सकदा ऐ कि साढ़ी इक डोगरी ऐ जेह्ड़ी तां ओह् ऑफिशल लैंगवेज़ बवी चुकी दी ऐ ओर डोगरी बोलना कोई बड़ी बड्डी गल्ल बी नी ऐ कि के इत्थें ते जेह्ड़े लोक बड़े बाह्र दे आंदे न इत्थें कम्म करन तें ओह् बी डोगरी सिक्खी लैंदे न कि के डोगरी इक बड़ी आसान भाशा ऐ ओर बड़ी मिट्ठी जवान ऐ ते डोगरी इक डोगरी बोलनादी होंदी ऐ कन्नै इक दुै कन्नै बड़ा अच्छा प्यार जागदा ऐ भावना अच्छी ओर देश प्रति इक अंदर दी बी होंदी ऐ